हम सब बलहा के निवासी भेलिये बलहा पंचायतमे जे सरकारी हॉस्पिटल हय और सुपौल जिलामे जे दुनू जगह कोनो बढ़िऑं सऽ इलाज पानी नहि भय रहल छै जानलियै तऽ ओहिके लेल कोबिड भी भेल रहै तऽ ओहि समयमे काफी लापरवाही भेल रहै बहुत आदमीके नुकसान भेलै रहय सरकार तरफ सऽ कोइ देख रेख एहिके लेल हमरा अर के दर दर भटकय पड़ै छै बढ़िऑं सऽ इलाज नहि भय रहल छै सुपौल जिलामे एकदिन हम अपन मम्मी के लए कऽ गेलियै तऽ एक्को रत्ती बढ़िऑं सऽ नहि देखलकै लाइनमे लगाऽ दै इधर सऽ उधर एक्के गोटी के बार बार रिप्सलाई सब के दै ओएह गोटी और बहुत भागा दौड़ी करबाबै छै ओहि सऽ परेशान भाय जाइ छी हम सब सरकार के तरफ सऽ कोनो बढ़िऑं देखे रेख नहि कय रहल छै और ओहि के लिये बहुत ठोकर खाय पड़ै छै तऽ कतौ हम सब बहुत कोनो तरह के कतौ देखे रेख नहि भय रहल छै हॉस्पिटलमे हमरा पापा के तबियत खराब भेलै तऽ फेर हमरा यहाँ इलाज नहि भेलै तऽ हम यहाँ से ले गेलियै दिल्ली दिल्ली लय गेलियै तऽ काफी दिन के बाद ओकर सुधार भेलै दू तीन महिना दौड़लियै तब जाय के ओकर इलाज पानी भेलै वहाॅं पर भेलै तऽ वहाँ तऽ ठीकठाक भेलै मगर हमरा गाँवमे जब सबकिछु रहै तऽ एहन तरहके बात नहि भय रहल छै और नहि किछु भय रहल छै सबकिछु छै सरकार के तरफ सऽ सबकिछु छै मगर सुविधा नहि भय रहल छै नहि को ओकर देखरेख करै छै सब गामके पंचायतके लोक के भटकय पड़ै छै इधर उधर होस्पिटल रहै के बावजूद भी तऽ ई सब बहुत दुःख की बात छियै अय पर कोय ध्यान नै दाय रहल छै सरकार के तरफ सऽ हरेक चीज बना कऽ छोइर देनाय दरदर भटकनाय छै सब लोग कऽ ई सब गलत बात छियै ने इएह सब के हमरा बहुत अफसोच यऽ दुःख यऽ कि हमर घर के परिवार पंचायत के परिवार इधर उधर भटैक रहल छै सबकिछु रहैतमे एहि सब चीज के ध्यानमे देल छलियै तऽ और की कहब बहुत अफसोच के बात हमरा अइ सब चीज के लय कऽ दुखद कहू